आङो फरायनायाथ' सिगाङाव फरायदोंमोन सिगां टेन सिम फरादोंमोन आङो ओमफ्राय होमबाबो सिगांनि फरायनाय होमबाबो गोसोआव गैला आरो ओरैनो बावलांला जोबबाय दा बिदिनो मालाबा मालाबा गथ'खौ फोरोंब्ला जोंनि फरायनो मोननाय गुसुं गुसुं सल'फोर थालाबायो ना बेखौ गथ'खौ फोरोंबा खोनथालाबायनाय जायो आरो होमबाबो मोजाङै मोजाङै हानाय माबा गोसोआव थानानै खोनथानाय जाया आरो सबाद सबिद ओरैनो खोनथायो दाथ' आरो बावजोबफिनबायसो दंनायालाय दंमोन मेरला अब्लाबो गोसोआव गैला आरो